जय झूले मां पहले धीरे भॼंदो आहियां धीरे त इहो पहले थोरो धीरे धीरे से उमिरि आहे साह बि चढ़ी साह बि चढ़ी वेंदो आहे त थोरो धीरे धीरे वरी थोरो तेजु वरी उन जो ॿिए ॿियनि माण्हू त इलाही तेजु भॼंदा आहिनि मां ॾिसंदो आहियां उते पर मां थोरो थकिजी पवंदो आहियां जल्दी मां भॼण में मूंखे सुठो लॻंदो आहे सुबु सुबुह जो सुठो लॻंदो आहे मूंखे इन में शरीर बि थोरो फिट रहंदो आहे ऐं साह चढ़ंदो आहे मूंखे थोरो थोरो वेही रहींदो आहियां थोरो बिह रहींदो आहियां आराम आराम सां पंहिंजो कंदो रहींदो आहियां मां ऐं उते असांंजे पारक में सरकार झूला लॻायां आहिनि कॾहिं झूलनि ते बि करे सघंदो आहियां कॾहिं पंध बि हलंदो आहियां उठक बैठक बि घड़ी घड़ी लॻाईंदो आहियां पारक में ऐं ॾह पंद्रहं उठक बैठक लॻायूं थोरो भॼियुमि थोरो हलियुमि उन में थोरो शरीर खुलंदो आहे शरीर में थोरी ताज़िगी ईंदी आहे सुबुह जो हा मज़ो इलाही ईंदो आहे सुबुह सुबुह जो इलाही माण्हू पंहिंजा बि सुञातल बि मिलंदा आहिनि हिते पारक में बाग़ में